जय झूलेलाल मुंहिंजे जीवन में सभिनी खां महत्वपूर्ण सिखिया पढ़ाई आहे पढ़ाई न करण जे करे ॿारनि जी जीवन पुठिते थींदो वेंदो आहे पढ़ाई न करण सां ॾाढा नुक़सानु थींदा आहिनि हिन जे करे मां सभिनीनि खे इहो सबक थी सेखारिया की ज़िंदगी में कॾहिं बि पंहिंजे पाण सां इहो सबक न सिखो की पढ़ाई करणु जामु ज़रूरी आहे हिन करे पढ़ाई करण सां ई जीवन साकार थिए थो जय झूलेलाल